नैजिस्नि जुलाइ नैरोजा नैजिथाम नैजिगु जुन नैरोजा नैजिनै थामजि मे नैरोजा नैजिसे जिबा जुन नैरोजा नैजि जिगु जानुवारि नैरोजा जिगु